जीअं त असांजे शइर में ख़ासि करे संत कंवरराम जो मेलो मल्हाईंदा आहिनि जिते असां सभु गॾिजी करे हिकदमि चङी तरहि सां सभु जेको आहे न उहो सेलिब्रेट मतलबु कंदा आहियूं कंवरराम जो मेलो थियो झूलेलाल साईंअ जो जेको चालीहे साहिब जो मेलो थियो जिते असां सभु सिंधी पाण मिली करे सुठे नमूने बहिराणो कॾी करे हथु परसादी परसाद वग़ैरह विर्हाए करे डांस वांस नाच करे करे हिकदमि सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं उनखां पोइ कुझु सिंधू यूथ सर्कल जहिड़ी सर्कल आहे जेका उते बि सुठे नमूने प्रोग्राम रखंदा आहिनि ख़ासि करे संत कंवरराम जे जन्मदिन जा या जेको बि इन जे चालीहे साहिब जे मेले जो आहे झांकियूं वग़ैरह कॾींदा आहिनि जेके ॾिसणु वटां हूंदियूं आहिनि जिते असांजा सिंधी सभु पंहिंजा मिली करे उनखे चङी तरहि मल्हाईंदा आहिनि ख़ुशीअ सां ॿार झांकियूं ॾिसी करे ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं शहर में वातावरण ॾाढो सुठो हूंदो आहे लाइटिंग वग़ैरह हिकदमि सुठी कई वेंदी आहे